ऐसे कई सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ हम अपने मेहमानों को ले जाना चाहते हैं जैसे कि भोपाली या छोटा महादेव जहाँ पर भालू के बीच में जंगलों में एक गुफा में भगवान महादेव की शिवलिंग मौजूद है साथ ही उसके बगल में से ही झरना फूटता है जो कि काफ़ी सुन्दर और मनमोहक दिखाई देता है प्रकृति की अद्भुत सुंदरता हमें वहाँ देखने को मिलती है साथ ही हम अपने मेहमानों को बड़ा महादेव या फिर पचमढ़ी जाना चाहेंगे जहाँ पर ऐसे कई सारे स्थल मौजूद है जहां हम घूम सकते हैं भगवान के दर्शन कर सकते हैं जैसे चौड़ागढ़ कि पहाड़ी जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं साथ ही जटाशंकर जहाँ पे भगवान कि जटाऐं हैं साथ ही उस जटाशंकर के बाजू में ही एक प्रकृतिक झील है जो कि पहाड़ों में काफ़ी ही अंदर एक गुफा में जाती है उसका पानी अत्यंत नीला दिखाई देता है जो कि देखने में काफ़ी सुन्दर दिखाई देती है साथ ही बी फौल डी फौल नाम में एक झरने भी हैं जो कि काफ़ी ऊंचे हैं और काफ़ी ऊंचाई से गिरते हुए वो उन्हें देखने में काफ़ी रोमांच महसूस होता है साथ ही गहरी गहरी खाइयाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पहाड़ों के बीच में से बहती हुई नदियां देखने में काफ़ी आनंददायक महसूस होती है साथ ही बैतूल जिले के पास में ही कामना क्षेत्र जहाँ पर पहले और जंगलों के अद्भुत सुंदरता हमें देखने को मिलती है और वहाँ पर कई सारी पवन चक्कियाँ भी लगाई गई है जो भी देखने में काफ़ी सुन्दर दिखाई देती हैं साथ ही बैतूल जिले के पास में है जैनों का तीर्थ क्षेत्र भी है जहाँ पर कई सारे जैन मंदिर हैं जो की पहाड़ों के बीच में स्थित है इतने सारे पहाड़ों के बीच में इतने सारे जैनों के पवित्र मंदिर जिन्हें देखने में काफ़ी शांती का अनुभव होता है साथ ही उज्जैन है वैष्णो देवी है हम यहाँ अपने मेहमानों को ले जाना चाहेंगे और इन्हें देख के उन्हें भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा